हाँ हमें लगता है कि ग्रांव गाँव में युवा पीढ़ी को उपयुक्त जीवनसाथी चुनने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि सभी लोग शहर में रहना पसंद करते हैं सभी की लड़कियाँ पढ़ने लग गई है इसीलिए सबको सब कोई अपना लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूँढना चाहता है इसलिए गाँव के लड़कों को अच्छी सं जीवनसाथी चुनने में बहुत सारी दिक्कत उड़नी है जिस प्रकार कोई लड़का जीवनसाथी सुनता है तो उसे लड़की नहीं दिखाई जाती है सिम वैसे ही किया जाता है उसका और किसी को दिखाई भी जाती है तो वह गवर्नमेंट इम्प्लोई होना चाहिए हर किसी का तो वो है नी गवर्नमेंट इम्प्लोई हो जाए गवर्नमेंट इम्प्लोई हो जाएगा तो उसको मनपसंद मिल जाती है गाँव के लोग अधिकतर ऐसे ही करते हैं जैसे बहुत कम लोग हैं जो पढ़ लिखकर नौकरी होते हैं इसलिए युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा समस्या सामना करना पड़ता है उनकी पसंद की लड़की उन्हें नहीं मिलती जीवनसाथी नहीं मिल पाता जीवनसाथी चुनने के लिए कई लोग लव मैरिज अपनाते हैं क्योंकि शहरों में बसना लोग शहरों में बसना पसंद करते हैं इसलिए जीवनसाथी चुनने के लव मैरिज करने के लिए लोग शहरों में चले जाते हैं उनको वहाँ पर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वह शादी भी कर लेते हैं नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं इसलिए गाँव के लोगों का भविष्य खतरे में है उसको अच्छा जीवनसाथी नहीं मिल पाता जीवनसाथी को ढूंढने के लिए वह काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन लोगों को